ہمارے حیدرآباد میں مشہور مسجد مدرسہ جس کا نام عباد الرحمان ہے جو ایک قلعہ گول کونڈا کی مشہور مدرسہ ہے جو لوگ میں اور میں میرے بہن اکثر ہر جمعرات کو جاتے ہیں ہر جمعرات کو دینی اجتماع رہتا ہے اور ہم سب لوگ جاتے ہیں اور ہمیں بہت اچھا لگتا ہے یہاں صرف زنانی کی ہی اجتماع ہوتی ہے اور یہاں یہ اور یہاں کچھ نہ کچھ سکھانے کو ملتا ہے یہ سکھاتے ہیں کہ زندگی میں عورت کو صبر کرنا اور سکون سے رہنا چاہیے آج کل کے معاشرے کے حساب سے عورت کو پردے میں رہنا چاہیے